जोङो फैसाखौ आखाइयाव थाबा बाहायनाय जायो ओंखायनो जोङो फैसाखौ बेंकाव दोनथुमो जोङो आखाइयाव थाबा फैसाफोरखौ बाहायनाय जायो ओंखायनो बेंकावसो दोनथुमो जोङो फैसाफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायो आखायाव थाबा फैसाया खरसा जायो माबा माबि बायलु बायलानो ओंखायनो जोङो बेंकावसो दोनो फैसाखौ खरसा जायो ओरैनो बायलु बायला बायदिसिना बायनानैबो जाफ्लाङो ओंखायनो जोङो बेंकाव दोनथुमो फैसाफोरखौ जमानो